नै आं नै दिनैसो क'क्राझाराव फैदों नालाय लामाखौ आन्दायदों आं सिगाङाव फैदोंमोन नालाय सिगाङाव बांद्राय एफा लामाफ्रा मोजां जायाखैमोन दा सोलायबाय नालाय ओंखायनो आन्दायला जोब्बाय ओमफ्राय नोंनावसो सोंहरनो नागिरदोंमोन आं नैलाय नैबे सल्ल' एल पि स्कुल नि लामाया सिदाया बे फरिगजों हाबग्राया बेखौ आन्दायदोंलै आं

ए होनबा बिरात सोलायबाय

औ औ दे दे दे होनबा